اتر پردیش کا میڈیا رپوٹنگ اور فیصلہ سازی میں ڈیٹا اور تجزیات کا معاصر استعمال کرتا ہے تاکہ خبروں کو درست اور مستند بنایا جا سکے میڈیا ادارے عوامی رائے کو سمجھنے سے سمجھنے سماجی مسائل کی شدت کو جانچتے ہیں اور سیاسی اور اقتصادی رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لیے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہیں اور شوشل میڈیا پر موجود عوامی رد عمل سروے اور حکومتی رپوٹس کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ رپوٹنگ مزید معلوماتی اور غیر جانبدار جانبداری ہو اس سے نہ صرف خبروں کی صداقت میں بہتر آتی ہے بلکہ رپوٹنگ میں توازن بھی برقرار رہتا ہے اور ناظرین کی ناظرین کو معتبر معلومات فراہم کی جاتی ہیں